गेलै जे बुलल बुलल धार कता नदी किनारा नदी किनारा जे गेलै ने तऽ नाव मिलले नाव मिलले तऽ कनि नाववला नाववला भैया कनि रुकह कनि ओइ पार जेबै थोड़ासँ मछली मारैले तऽ मछली जे मछली हेतै ने आधा तों खा लिहेँ सब्जी आधा हमहुँ लए लेब हमहुँ ने नेने जेबै घरपर धियापुता खेतै बनेतै परिवार तऽ कोन मछली मारभी जेहे मछली हेतै गरैइये पोठिये कि ग्वारी लए चलह हम मारबै मछली गेल मारैले नाववला भैया लए गेल ओइ पार खेवतै खेवतै नदीके पार खेवतै खेवतै गेल तऽ मारलक भेल एक ढ़ाकि माछ एक ढ़ाकि माछ भेल तऽ कुछ मछलीके जाके बेच लेलक साग सब्जी खरीदेले आओर कुछ मछलीके नेने आयल सब्जीले आओर जे नाववला भैया लय गेल ओकरा देलक आधा मछली माछके नेने आयल बाँटिके तऽ नाववला भैया पार कय देलक नदीसँ एइ पार लैके जायत ओ मछली नेने आयल तऽ फेर मछलीके फेर बनेलहुँ सुनेलहुँ कहलहुँ मसल्ला कहाँ छै फेरो मछलीके बेचके नेने आयल पैसा तऽ छल मसल्ला नहि मसल्ला अनलक तऽ फेरो माछके धोलहुँ बनेलहुँ सब्जी केलहुँ उतारलहुँ धरलहुँ तरलहुँ बढ़िआँसँ झोरेलहुँ लाल लाल कैलहुँ धेलहुँ धियापुताके कहलहुँ खाइलेल पतिके देलहुँ खाइलेल अपना खेलहुँ सएह करलहुँ